मूंखे सिंधी हिंदी पंजाबी गुजराती गाना ॿुधण ऐं ॿुधण वणंदा आहिनि ॾाढा पंजाबी गाना जेके हाणे गुरू नानक देव जा अची रहिया आहिनि उहे ॾाढा वणंदा आहिनि हुननि खे ॿुधण सां आनंद मिलंदो आहे गुजराती जेके असां मुंहिंजे पासे में गरबा थींदा आहिनि हुए बि ॾिसण सां हुननि जा गाना ॿुधण सां बि ॾाढो जाम मनखे आनंद ईंदो आहे हिंदी गाना त हर हिकु सिंधीअ खे ईंदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा में लाल साईं जा पंजड़ा जेके ॾाढा मन खे वणंदा आहिनि हुए हर हिकु खे अचनि खपनि सिंधी हा मां असांजी मात्र भाषा आहे